नमस्कार कहें कैसे क्या तो कहाँ घूमने जाना है आपको आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप पहाड़ी इलाके में जाना चाहते हैं तो वो आगरा के आगे आप हैं वो वहाँ पे काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं ये आगरा के आगे बढ़ते हैं यहीं और रास्ते में नहीं वो नैनीताल आप जाएंगे नैनीताल जाएंगे आप नैनीताल में मान लीजिए अभी आप आपका हो जायेगा अगर आप सिंगल जाएंगे एक लोग तो आपका सात छः सात आठ आठ हज़ार में हो जाएगा

तो वहाँ पे एक वहाँ पे पहाड़ मिलेंगे आपको देखने के लिए बताइए आप और रहने के लिए आप वहाँ पे होटल आपको लेना पड़ेगा होटल लेंगे आप तो उसका अलग चार्ज़ पड़ेगा आपको

हाँ वहाँ पे चार्ज़ आपको अलग पड़ेगा वो खाने वाने का रहने का सबका चार्ज़ अलग पड़ेगा आपको वहाँ पे पहाड़ बहुत अच्छे अच्छे हैं

तो वही पचास हज़ार के आसपास आएगा छः सात क्या हुआ हाँ वहाँ पे पहाड़ हैं ना पहाड़ हैं बहुत सारे पहाड़ हैं इसीलिए हमें पता है कि आप वहाँ नैनीताल जा सकते हैं बताइए कहाँ जाएंगे आप नैनीताल आप जाना चाहेंगे तो ऐसा करते हैं कि आपका वहाँ नैनीताल का करते हैं नैनीताल आपको मतलब ज़्यादा चार्ज़ उसमें पड़ेगा नहीं वो अच्छी जगह भी है और आप वहाँ पे आपको पहाड़ वहाड़ देखने को मिलेंगे खूब सारे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए पहाड़ भी देखने को मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें जहां पे आप घूम सकते हैं और आपका चार्ज़ वही चार्ज़ मान लो फिर भैया चार्ज़ मैंने आप हाँ मैंने आपको बता दिया कि भाई मान के चलिए आप पाँच सात हज़ार मैंने बताया मैक्सीमम छः सात आठ तक लगेगा आपका कहाँ जाएंगे आप अच्छा ठीक है हाँ कोई दिक्कत नहीं आप अकेले जाइएगा हम आपको मैंने अकेले सिंगल का ही बताया हुआ है बताइए तो वो करा दें आपका नैनीताल नैनीताल का चलिए ठीक है हम आप वो नैनीताल का करा देते हैं ठीक है मान के चलिए सात सात हज़ार तक बजट रख के चलिएगा ठीक है फिर कराते हैं आपका ठीक है नमस्कार